السلام علیکم وحمۃ اللہبرکاتہ جی الحمد للہ آپ خریت سے ہاں سب ٹھیک ہے بولنے تھے ہم کو ارریا میں آزاد نگر جو ایریا ہے اس ایرے کی طرف روم لینا تھا دو بیڈ والی شیٹ کا ہ ہم جا رہے ہیں تو کہ بھئی پندرہ سو سے پچیس سو درمیان میں لیکن اے سی والا ہو نان اے سی نہ ہو اپنا گاڑی کے ساتھ جائیں گے فیملی رہیر ساتھ میں دو بچے بھی رہیں گے اس طور پہ ہم کو کم سے کم گاڑی پارکنگ چاہیے اور تھوڑا سے اگر گلریی وغیرہ ہو تو اچھی بات ہے ت کہ اس میں تھوڑا س گھومنے پھرنے لیے آسانی ہو بچوں کو کتنا کا آس پاس پڑے گا دو ہزار لگا ہم اور تو آپ کا جو یہ ہے یعنی کہ روم وہاں کا آپ لوگ کسٹمر کو کیا کھانا وغیرہ کیا اپنا کھائیں گے وہاں خود ملے گا یہ سب ایسا تو کیا کیا ڈیل ہے سب پوجا ٹیج ہاں اچھا اچھا نہ ہم تو فیملی کے ساتھ آئیں گے ہم گوداری پارکنگ کے ساتھ ساتھ ہم کو ا سی بھی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ پانی ہم کو کول والا چاہیے اور واشنگ مشین بھی چاہیے تاکہ اس میں ہم کپڑا اپنا دھل سکے آرام سے

ہاں یہ یہ اور اچھی بات اسی ہوگا کہ ہم لوگ کم سے کم اپنے آرام سے نماز پڑ سکیں اور اپنا جو کام وغیرہ ہے جاب وغیرہ وہ بھی کر سکیں بندا شاپ کر کے اچھا ہاں ہم ہم چاہ رہے تھے کیا فزیکلی طور پہ آ کے ہم دیکھیں کہ آپ جو کسٹمر کو دے رہے ہیں روم اس کا کیسا کیا ہے اس کا سویدھا کتنا ہے فیسلٹی کتنا ہے یہ سب دیکھنا چاہ رہے تھے ہم تو کیسے دیکھیں

نہ ہم تو یہی آزار نگر لیں گے اس لیے کہ وہاں اپنی زمین بھی ہے پہلے سے دوسری چیز ہے کہ وہاں ہم کو وہ ایریا سیف بھی لگتا ہے اور بہت ہی ایک دم بڑھ لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے آفس کاڈریس بتا دیجے آتے ہیں آفس ہی وہیں آ کے فزیکلی طور پہ دیکھ لیں گے روم کو ٹھیک ولیکم